اپنے اپنے مذہب میں اپنے اپنے طرح کی عبادت ہوتی ہیں جیسے مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے عبادت ہوتی ہے وہاں پر وہاں پر بہت سارے گرامین لوگ جمع ہو کر تعلیم ہوتی ہے اجتماعی دعا ہوتی ہے اور مندر کے اندر پوجا ہوتی ہے کیرتن ہوتی ہے بھجن ہوتا ہے اور چرچ کے اندر اپنے عبادت ہوتی ہے وہ اپنے عبادت کرتے ہیں اور دو گرودوارے کے اندر وہ اپنی عبادت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور جیسے کہ اپنے اپنے ہولی دیوالی پہ جیسے تیوہار ہوتا ہے اس میں ویسے کرتے ہیں